मुंहिंजे हिसाब सां छोकिरीयुनि खे जेके गर्ल चाइल्ड आहिनि छोकिरियूं आहिनि उन्हनि खे लैपटॉप्स ॾियण या साइकिल ॾियणु ॾाढो सुठो कमु आहे ऐं इहे स्कीम्स एक्चुअली कमु कंदियूं आहिनि छो छाकाणि त अगरि असां छोकिरीनि खे लैपटॉप्स ॾियूं था त उन्हनि खे मतिलबु काई बि सम्झो जानकारी खपे जेके उहे स्कूल में पढ़ाई कनि थियूं काई बि कंहिं बि ॻाल्हि जी माना खपे त उहे उन मां फटाफट कढी सघंदियूं आहिनि लैपटॉप मां कंहिं बि वड जी कंहिं बि अख़र जी माना खपे या कुझु बि अहिड़ी ॻाल्हि आहे जिते उहो अटकनि थियूं जिते उन्हनि खे तकलीफ़ु आहे त उहे उन्हनि खे लैपटॉप मां फटाफट उहा ॻाल्हि मिली वेंदी इंटरनेट जे ज़रिए ऐं इन बहाने हू लैपटॉप हलाइण बि सिखंदियूं ऐं अॼुकल्ह कंप्यूटर जो ई ज़मानो आहे त इन सां हू घणो ई होशियारु थींदियूं त इन करे लैपटॉप ॾियणु हिकु सुठी माना ॻाल्हि आहे अगरि लैपटॉप ॾियूं था असां इंडिया में भई गॉरमेंट ॾिए थी त इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे हिकु त इहा ॻाल्हि ॿीं ॻाल्हि जीअं साइकिल्स जे बारे में आहे त साइकिल्स ॾियणु खपनि त इहा बि ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे साइकिल्स ॾियणु खपनि छाकाणि त जेके छोकिरियूं परे रहनि थियूं गांवनि में जंहिंजा स्कूल जाम परे आहिनि ऐं परे हुअण करे मतिलबु कीअं उहो आटोरिक्शा में नथी अची सघनि या उन्हनि वटि काई अहिड़ी गाॾीअ जी सुविधा न आहे जंहिंमें उहो अची सघनि या ख़र्चु करे सघनि त उहे उन्हनि खे अगरि साइकिल मतिलबु हुजे त उहे सुठे नमूने मतिलबु घटि ख़र्च ते सुठे नमूने उहो स्कूल पहुची सघंदियूं आहिनि ऐं जेको स्कूल में पढ़ाई थिए थी उन खे उहे हासिलु करे सघंदियूं आहिनि उहे सुठे मतिलबु सुठे नमूने हुननि जी उहो थी सघंदी आहे पढ़ाई करे सघंदियूं आहिनि ऐं सुठे मूक़ाम ते पहुची सघंदियूं आहिनि